حکومت نے دیہی علاقوں میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ انتظامات کیے ہیں مثلاً اسکول میں کھانا کھلانا ہفتے میں ایک بار پروٹین یا انڈا یا کوئی پھل دستیاب کرانا بچوں کو فری میں کتابیں بانٹنا ان کو کچھ پیسے مہیا کرانا مثلاً ڈریس یونیفارم جیسی چیزوں کے لیے اور بھی بہت ساری ایسے انتظامات کئے ہیں جس سے بچے طلبہ وطالبات اسکول میں زیادہ سے زیادہ آ سکیں لیکن اسی چیز کو وہاں کے علاقے میں بہت سے لوگ نہیں فائدہ اٹھا پاتے ہیں اس کا اور اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا اس کی خاص وجہ یہ ہے ان کا خود تعلیم یافتہ نہ ہونا جس کی وجہ سے وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں